हँ प्रणाम सर हम अहाँ हम हम सहरसाके सांस्कृतिक पृष्ठके बारेमे हम जानै लऽ चाहैत छी अहाँ थोड़ा जानकारी देबै जी जी जी जी जी

जी जी जी जी जी जी जी

जी जी जी

जी जी

जी जी तऽ ई हम ई ई अहाँसे ई जानकारी प्राप्त करिके हम बहुत खुश भेलियै अहाँ आइ अहाँसे अहाँसे हम जरूर मिलब अहाँसे अहाँसे हम किछु अच्छा से अच्छा

जी

जी जी जी जी

हँ अहाँ अहाँ अहाँके ई सभ ई सभ अथी सुनिके अहाँके अथी सुनिके हम बहुत आनन्द भेलियै ठीक ने ब